लोकेशन जा नाला आलमबाग अमीनाबाद हजरतगंज ऐशबाग डालीगंज कानपुरो इस्नेहनगर सिंगारनगर पूरननगर रामनगर संत कवर राम चौराहा संत आसूदाराम चौराहा कृष्ना नगर पंडित खेड़ा शुभम सिटी सिंधी कालौनी इंद्रानगर भूतनाथ आई टी चौराहा केडी सिंग बाबू स्टेडियम चौराहा चारि बाग दुर्गापुरी मवैया और ऐश बाग सचिवालय ऐं हुसैनगंज